किसान सबसे पहले तो अपने पशुओं के लिए एक अनुकूल वातावरण देखते हैं जहाँ पर बहुत अधिक धूप ना हो और जहाँ पर बहुत अधिक छाँव भी ना हो जहाँ पर वृक्ष हो उनके पशुओं के चारागाह के लिए घाँसें हों तथा जहाँ पर धूप छाँव सब मिलती हो वे ये देखते हैं कि फिर वे अपने पशुओं के लिए जो कमरा बनाते हैं उसमें वेंटिलेशन पंखे की व्यवस्था रखते हैं ताकि उनका जो कमरा रहता है वो बहुत जल्दी गर्म ना हो तथा पशुओं को जो मच्छर कीड़े आदि की काटने की समस्या होती है वे भी वो पंखा लगाकर उसे दूर कर सकते हैं और वो पशुओं को चारागाह के लिए अब वहीं पर आईटसाइड में जो जगह रहती है वो वहाँ पर चराने ले जाते हैं और हम किसानों की बात करें तो वो अक्सर खेतों में अपने पशुओं को ले जा लेते हैं छोटे पशु यदि हैं तो पर यदि बड़े पशु हैं तो उन्हें वे थोड़े बृहद स्तर पर जो रहती है जगह वहाँ पर ले जाते हैं और कई अभी जब हम देखते हैं कि किसान लोग एक्चुली ग्रामीण स्तर से होते हैं वे खेतों में ही रहते हैं तो खेतों में घास उग जाती है तो वे घास को काटकर भी अपने पशु पशुओं के लिए चारा के रूप में उन्हें खिलाते हैं और पैरा चुन्नी मैदा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वे अपने पशुओं को खिलाते हैं तथा उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं और उनके तनाव को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि वे ऐसा स्थान देखते हैं जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो ऐसे स्थान में अपने पशुओं के लिए देखते हैं